جی ہاں میں ریڈیو نہیں سُنتی ہوں میرا فیوریٹ ٹی وی پروگرام ہے اُس کا نام ہے ماسٹر شیف مجھے ماسٹر شیف دیکھنا بہت پسند ہے اِس پر اِس پر لوگوں کی بیچ میں کامپیٹیشن ہوتا ہے جو لوگ اچھے سے اچھا کھانا بناتے ہیں تو جج اُنہیں مطلب ٹیسٹ کرتا ہے اُس کے اکورڈنگ اُنہیں مارکس دیتا ہے اور جو اچھے بیٹر مارکس پاتا ہے وہ اُس گیم میں رُکتا ہے جو اچھے مارکس نہیں پاتا ہے وہ اِس گیم سے نکل جاتا ہے تو مجھے ماسٹر شیف دیکھنا بہت پسند ہے اِس میں لوگ نئی نئی طرح کی ڈشیں بناتے ہیں نئی نئی طرح کے کے انگیرڈینٹس یوز کرکے نئی نئی ڈشیں بناتے ہیں اور بہت زیادہ اِس میں سسپینس بھی ہوتا ہے بہت زیادہ ڈرامہ اور بہت بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مجھے اِس ڈرامے میں اِس ٹی وی شو میں بہت زیادہ ہی اچھی لگتی ہیں تو یہ اِس ٹی وی شو سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ مطلب ہمت نہیں ہارنی ہے پریکٹس کرتے رہنا ہے اور کیسے کیسے لوگ بہت دور دور سے اِس ٹی وی شو میں آتے ہیں اور بہت سے لوگ اِس ٹی وی شو کو بہت دیکھنا پسند بھی کرتے ہیں اور اِس ٹی وی شو سے بہت کچھ سیکھتے ہیں میں بھی جب اِسے دیکھتی ہوں تو نئی نئی ڈشیں دیکھتی ہوں لوگ بناتے ہیں اِس پہ اور میں اُن سے سیکھتی بھی ہوں تو یہ مجھے ٹی وی شو بہت پسند ہے